ہاں جی بولیں ہیلو جی بالکل موبائل شاپ سے ہی بات ہو رہی ہے بولیں آپ جی جی جی جی جی جیو سیم کے لیے آپ کو ادھار کارڈ لانا ہوگا ادھار کارڈ اور باقی آدھار کارڈ لے آئیے گا اور آپ آئیے گا اس میں آدھار کارڈ میں عمر ہونا چاہیے اٹھارہ سال کم سے کم باقی کچھ نہیں آپ آئیے گا جی جی جی فوٹو نہیں فوٹو ہم فون سے ہی کھینچ کے سبمٹ کرتے ہیں سر دکان کل صبح دس بجے کے بعد ہی کھلے گی سر پھر سر آپ پھور جی سیم نکلوانا چاہتے ہیں یا فائیو جی سر جیو کا کون سی سیم آپ فور جی نکالنا چاہتے ہیں یا فائیو جی سیم جی فور جی کا ایک سو بیس روپئے میں نکلتا ہے سیم نیا سیم جی جی سر اور اس میں ایک مہینہ کا ریچارج بھی رہتا ہے اٹھائیس دن کا ڈیڑھ جی بی ڈیٹا کا ایوری ڈے جی سر اگر آپ فائیو جی سیم نکالنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں وہ ڈھائی سو روپئے کا سیم نکلتا ہے اور اس میں ایک مہینے کا ریچارج رہتا ہے جس میں فائیو جی سیم چلتا ہے کم سے کم تین سو چار سو کا ریچارج چاہیے اور میں آپ کو اس میں ساڑھے تین سو کا ریچارج دوں گا جس سے آپ فائیو جی یوز کر سکتے ہیں فور جی میں دو سو انتالیس کا ریچارج رہتا ہے فور جی بی ڈیلی ملے گا آپ کو اٹھائیس دن تک جی جی اور فائیو جی میں بھی آپ کو اٹھائیس جی بی ملے گا صرف فائیو جی یوز کر سکتے ہیں جی جی بالکل جی جی بالکل آپ آدھار کارڈ لے آئیے گا اور لے آئیے گا بل